روشنی کی آلودگی اس طرح ستاروں کو متأثر کرتی ہے کہ شہری علاقوں میں زیادہ روشنی کی وجہ سے آسمان کی تاریکی میں کمی آ جاتی ہے یہ آسمان کو غیر واضح بناتی ہے اور ستاروں کی دیکھائی کو کم کرتی ہے میرے کچھ علاقوں میں تاریکی کو برقی روشنی کی آلودگی کی وجہ سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی شائقین کے لیے دارالحکومتوں کے قریب جگہ ہوتی ہے جہاں واضح ستاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ کسی خوبصورت طبعی علاقے جائیں گے جہاں روشنی کی آلودگی کم ہوتی ہے تو آپ واضح ستاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں